ہاں ایسے بہت بیرونی سرگرمیاں ہیں جس سے ہمیں لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں سائیکل بہت چلاتے تھے اور اس کا شوق بھی ہم کو بہت ہے اور ہم ابھی بھی اکثر سائیکل چلاتے ہیں ہم کہیں بھی جاتے ہیں مارکیٹ وغیرہ تو سائیکل سے ہی جاتے ہیں اور ہمیں جب بھی من کرتا ہے تو دروازہ وغیرہ پر فیلڈ وغیرہ میں ہم سائیکل چلاتے ہیں اور بہتوں کو دیکھتے ہیں بہتوں کا اپنا اپنا کھیلنے کا الگ ہوتا ہے کسی کو کرکٹ وغیرہ تو کسی کو فٹ بال اور بہتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو سائیکل ہی چلاتے ہیں جیسے سائیکل سے ہم لوگ صبح صبح دوڑ بھی کرتے ہیں اور بہت بچے کو بھی دیکھتے ہیں جو جیسے رہتے ہیں وہ اپنا چھوٹا ہو یا چھوٹا بچے ہو تو وہ چھوٹا سائیکل چلاتے ہیں جو جیسے رہتے ہیں وہ اپنے پسند کا سائیکل چلاتے ہیں اور ہم کو ہی بہت پسند ہے ہم کبھی اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں اور ہم چلاتے ہیں اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے سائیکل چلانا اور بہتوں کو دیکھتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں یہ نہیں کہ اب بوڑھا جوان بچے سب سائیکل چلاتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے سائیکل چلانا یہ ایک صدیوں سے سائیکل چلتے ہوا آ رہا ہے